हेलो हा हा मिली वेंदा आहिनि हा त भले जेका खपनि तव्हांखे कहिड़ा खपनि ॿुधायो हा हा कुर्ता पेंट वग़ैरह हा सभु मिली वेंदा आहिनि असांजे वटि ॿीं असांजी जेकी बि नएं फ़ैशन जे दौर में हली रही आहे उहो सभु फ़ैशन असांजे वटि आहिनि सभु मिली वेंदो हा उहो त कस्टमर जे मथे आहे उहो जेको खपे हुनखे उहो ओतिरे असां घुराए रखंदा आहियूं पोएं हू वठी वेंदा आहिनि ऑडर पे कंदा आहिनि हा हा मां तयार रखंदमि माल तव्हां ॿुधाए लायो तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा खपनि ॾिसो पहिरीं त तव्हां मूंखे ऑ ॾींदा की तव्हां ॿुधाईंदा छा छा खपे तव्हांखे त तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾिजो त पहिरीं मां त तव्हां खां रोकड़ा पैसा वठंदमि ठीकु आहे हा पूरा रोकड़ा हा पोइ तव्हांखे बि मुंहिंजी ॻाल्हि समुझ में अची वेंदी मूंखे बि पंहिंजो वहिंवारु ठई वेंदो समुझो पिया न त त पोइ आहे न भले तव्हां रखाए छॾिजो पोइ अॻिते तव्हांखे जीअं हिसाबु हलाइणो आहे पोइ करे छॾियो पर पहिरीं मूंखे रोकड़ो खपे

हा थोड़ा थोड़ा हा हा बिल्कुलु हा ठीकु आहे